ہاں ہمارے علاقے میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے لیکن زیادہ تر ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کے اسکولوں میں اسلامی تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور یہ زبانی تاریخ سے اِس اعتبار سے مختلف ہے کہ اسلامی تاریخ میں زیادہ تر اسلام کے کلچر اسلام کے تاریخ اسلام کے بادشاہوں کے بارے میں اور اسلام کب کہاں کیسے آیا اُس کے بارے میں پڑھائی جاتی ہے اور زبانی تاریخ سے تھوڑا سا اِس اعتبار سے مختلف ہے اور جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان کے کون سی تاریخ پڑھائی جائے تو ہمارا خیال ہے کہ مغلیہ تاریخ کو از سرِ نو دوبارہ بحال کیا جائے اِس لیے کہ مغلیہ تاریخ ایسی تاریخ ہے جس کے اندر تمام تاریخیں آ جاتی ہیں جو جو مغلیہ تاریخ کے دوران جو جو حکومتیں جو بادشاہیں آئیں آئے جو بادشاہ اُس زمانہ میں آئے اور ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں میں کون کون سے علاقوں میں کون بادشاہ تھے مغلوں کا کس سے کس کا سامنا ہُوا وہ تمام چیزیں اُس میں آ جاتی ہیں